وقت کے ساتھ ہندوستان لباس کافی تبدیل میں آیا ہے پہلے لوگ عجیب عجیب سا پہنتے تھے ساری وغیرہ یہ سب اب اچھے سے سب شلوار قمیض پہنتے ہیں ساری اور یہ سب بہت کم لوگ اب پہنتے ہیں وقت کے ساتھ اچھی سی تبدیل آیا ہے لباس میں اور بات رہی اردو اردو زبان کی تو اردو زبان اردو جو بولتے ہیں پڑھتے ہیں اس کی لباس بھی کافی اچھے ہیں پہلے سے بھی پہلے ٹھیک تھے لیکن وقت کے ساتھ اور تبدیل آ گیا اور اچھے سے سب پردے کرتے ہیں پردے کرتے ہیں ہندوستان میں لباس اچھے سے پہنتے ہیں سب پہلے تو عجیب سے سب پہنتے تھے شہر آر میں تو پہنا جاتا ہے یہ جینس وغیرہ یہ سب پہنتے ہیں لیکن اب سب اچھے سے شلوار قمیض نقاب میں سب اچھے سے رہتے ہیں وقت کے ساتھ بہت تبدیلی آئی ہے لباس میں اچھی ہے اچھی چیز ہے بہت تبدیلی آئی ہے ہم لوگوں کے لباس بھی میں تبدیلی آئی ہے پہلے پہنتے تھے ساری وغیرہ سب پہنتی تھی یہ سب عجیب سا کپڑا سب پہنتے تھے لیکن اب سب اچھے اچھے کپڑے پہنتے ہیں سب وقت کے ساتھ اچھے اچھے کپڑے پہنے گئے ہیں وقت کے ساتھ بدلی ہیں ہمارا ہندوستان وقت کے ساتھ اور آگے جا رہا ہے اور اچھے سے سب لباس پہنیں گے اور اردو اردو بولنے والی تو وہ بھی فیشن اچھے ہیں اور اچھے سب شوٹ وغیرہ پہننے لگے ہیں اچھے سے سب اب نقاب وغیرہ میں رہتے ہیں تبدیلی آئی ہے بہت زیادہ تبدیلی آئی ہے وقت کے ساتھ ہمارے ہندوستان میں لباس کے مطابق